अॼुकल्ह जे ज़माने में अॼुकल्ह दुनिया ॾाढी अॻियां वधी वेई आहे माण्हू हथनि जा कमु ॾाढा सुठा कंदा आहिनि अने हिन लाइ त गामणे जा आयल गांव जूनागढ़ जे अॻियां केतिरा ई गामणा आयल आहिनि जंहिंजे करे ॾाढो सुठो थियो आहे गामणनि में माइयूं ॾाढा तोरण थी करनि बर्त ऐं कलाऊं थी करनि गुडियूं थी ठाहिनि तोरण झूमर वग़ैरह वग़ैरह केॾो ही थी ठायनि हुननि में कलाउनि खे जाजे शहर ताईं पुॼायण त पाणि जहिड़ी संस्थाउनि जा कमु आहिनि त हिन करे हिन संस्था में मूंखे कमु करण में ॾाढो तकिड़े नमूने ख़ुशी थींदी आहे छोकिरे हिन खां ग़रीबनि खे पंहिंजो महिनताणो बि मिलंदो आहे हुनजा घर बि हलंदा आहिनि अने हिक संस्था खे बि सुठा वस्तू बि मिली वेंदी आहे जंहिंजे करे भई हुननि जो ई नालो थिए अने पाणि हिनजे करे शिल्प कलाऊं अन हथनि जे कारीगरनि जंहिं करे त पाणि जहिड़ा जो नालो थियो आहे हिनजे करे त गुजरात जो नालो ॾाढो अॻियां वधी वियो आहे अने हिन गुजरात जे नाले जे करे अॼुकल्ह जे पाण खे कंहिंजे अॻियां हथ फहिलाइण जी ज़रूरत कोन थी पिए